हेलो हँ की चाहै छी की भेलै जी जी कि चाहै छियै जी जी जी हमरा जे अहाँकेँ कतय कतयसँ बाजै छी अहाँ अच्छा अच्छा कऽ झमेला अछि तऽ अहाँ अपनामे बातचीत कऽ लेने छियै फैसला नहि भेल अच्छा तऽ अहाँ एगो अपन भैआरीके बात केने छियै पञ्चायतसँ किछु ककरो पाँच गो लोकसँ कहि कऽ पुछि लैतियै पहिले

अच्छा तऽ अहाँके ओ जमीनके जे दस्तावेज हैत बाबा जे बाबा पुरखासभ जे अइ जिनका नामे दऽ दने हेतै तऽ ओ जमीनके कागजसभ तऽ हैत ने अहाँसभ लगन

जी जी हाँ तऽ अहाँकेँ ई कहलहुँ बात नहि भेल अहाँके जमीनके कागज एखन नहि अछि एतय किएक तऽ रसीदसभ कटेने रहियै कहिओ की जमीनके ओ रसीदसँ अहाँ याद कऽ कऽ कतहुँसँ निकलबा लिअ ओकरा कागज निकालि देत ओ रसीद ठीक छै हँ ठीक छै राखू